शादी में वैसे तो बहुत सी अनेक सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है लेकिन उनमें से सबसे बड़ी समस्या है पानी की क्योंकि पानी ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारे हर चीज़ में काम में आती है खाना बनाने में पीने में इत्यादि कपड़े धोने में नहाने में और बहुत सी चीज़ों में पानी बहुत काम में आता है तो पानी का इन्तजाम करना शादी जैसे बड़ी त्योहार में एक यह सबसे बड़ी समस्या बनकर सामने आता है लेकिन गाँव में ऐसा नहीं रहता गाँव में लोगों के पास कुएँ रहते हैं तो वह वहाँ से उनका पानी की व्यवस्था कर लेते हैं और हमारे पास में भी हमारे स्वयं के पास में ट्यूबेल अपनी हुई है तो जब भी हमारी शादी जैसा समारोह होता है तो हम उस ट्यूबेल में से पानी पहले ही भर लेते हैं क्योंकि बिजली का कोई विश्वास नहीं है बिजली कब चली जाए इसलिए हमारे जितने भी बर्तन हैं हम उन्हें पहले ही भरकर रख लेते हैं जिससे की बाद में कोई भी दिक्कत नहीं हो और अगर ज़्यादा समस्या होती है तो हमें फिर शुद्ध किया हुआ पानी पैसे देकर मंगवा लेते हैं यह भी साधन हमारे पास उपलब्ध है